मध्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग भाषाएं हैं क्योंकि यहाँ पर हर दस किलोमीटर में भाषा बोली और खान पान बदल जाता है तो मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें हिंदी है बुंदेलखंडी है बगेलखंडी है मारवाड़ी है बुवाड़ी है और खड़ी बोली है तो यह सारी भाषा बोली जाती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग भी रहते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में बंगाली मराठी तेलुगू मलयाली कन्नड़ यह भाषाएं भी आपको मध्य प्रदेश में सुनने को आमतौर में मिल जाएंगी